हमरा गाँवमे सबसँ ज्यादा झिझिया आओर जट जटिन खेलत जाइ छै आओर झिझिआमे गाँवके सब लोग एक दोसरेके साथ मिलिजुलिकऽ खेलल जाइ छै आओर झिझियाके खेलै लागी एगो घैला लेकरके ओहिमे छेद करिके ओहिमे एगो दिया रखिके खेलल जाइ छै आओर बाहर बाहरके भी बाहर बाहरके भी लोकसब आके आओर हम हमरा सबके साथ झिझिया जट जटिन ईसब खेलै छै आओर साथ ही आनन्द भी लै छै आओर झिझिया हमलोकके सबसँ जे महत्वपूर्ण खेल छै झिझियाके साथ ही हमसब सामा चकबा भी खेलै छिए सामामे सभी दोस्त बहिन सब एक जोरे मिलि करिके खेलै छिए आओर सामामे हमसब लोकगीत गाबै छिए एक दोसरसँ गला मिलै छिए आओर नाचै छिए एक दोसरसँ मिठाइ खिलाबै छिए सबके बधाइयाँ दै छिए